मेसनासँ खानपुर गेली खानपुरसँ लेलक बीस रुपैआ फेर वहाँसँ खानपुरसँ समस्तीपुर गेलिए तऽ पचास रुपैआ लेलक भाड़ा हमे गेलहुँ टेम्पूमेसँ वहाँसँ अएली तऽ धिआ धिआपुतालए किछु खाइ पिएवला चीज लेलहुँ टेम्पूमेसँ टेम्पूपर उतरलहुँ बसमेसँ गेलहुँ दुनू पति पत्नी गेली घुमिफिरिके अएलहुँ भाड़ा लागै हइ काफी पचास मेसनासँ पकड़लहुँ तऽ खानपुरके दस रुपैआ बीस वहाँसँ फेर पकड़लहुँ खानपुर तऽ पचास रुपैआ लेलक समस्तीपुरके समस्तीपुरमेसँ घुमैलए गेलहुँ मार्केट आओर तऽ घुमिफिरिके सब समान सब लेलहुँ खाइ पिएवला लेलहुँ कपड़ा लत्ता लेलहुँ घुमलहुँ फिरलहुँ अएलहुँ मार्केटसँ समस्तीपुर बजारसँ घुमिफिरिके चलि अएलहुँ समस्तीपुरमे बजारसँ मार्केटसँ कपड़े लत्ता लेलहुँ धिआपुताके लेलहुँ अपने लेलहुँ फेर वहाँसँ अएलहुँ हँसिते खेलिते चलि अएलहुँ बजारसँ दुनू पति पत्नी मिलिके फेर यहाँपर टेम्पू पकड़लहुँ घाटपर आबिके बस पकड़लहुँ तऽ गेलहुँ घुमिते फिरिते चलि अएलहुँ वहाँसँ बजार करिते चलि अएलहुँ मार्केट आओर करिते चलि अएलहुँ तऽ बसमे बैठलहुँ बसमे गाड़ी रुकैत रुकैत आबैत रहै बसोमे किराआ पचासे रुपैआ लै हइ तऽ खानपुर उतारि दै हइ हॉस्पिटल जे बच्चाके लऽ कऽ जाइ छी तऽ वहाँ ओतबे पइसा कौड़ी लगै समस्तीपुरमे भाड़ा किराआ सबचीज लगै जे ओन्ने रोड टुटल फुटल ओन्ने टुटल फुटल रोड रहै हइ कचरा ओ नहि रहै हइ समस्तीपुर बजारमे चारू कातसँ रोडके चिक्कन चुनमुन करैकेलिए ही सरकार मदति करिते हइ सब खाली घूसके दुनिआ हइ टेम्पूपर किछुपर बैठिए तऽ धकला धुकली करिते हइकै हाले समस्तीपुरसँ आबै हइ चकबा खरपर रहै वहाँ रोड टुटल हइ आओर वहाँ गाड़ी पलटी खा जाएत रहै हइ तऽ धीरे धीरे गाड़ी चलैत रहै हइ खानपुरोके रास्ता पेड़ा बेकारे रहै ओन्ने कचरा ओन्ने कचरा रहै रस्ते रस्ते रहै हइ गाछ बिरिछसब चीज रहै हइ रास्तापर रास्ता काते काते काते काते रोकिके कचरा उचरा बहुत बिङ्गल रहै हइ सबचीज तऽ बजार घुमितै आबै रस्तामे से ठीक टेम्पूपर रह टेम्पू पकड़ै हइ नहि तऽ पैदलो चलि आबै हइ खानपुरसँ पइसा नहि रहै हइ किराआ भाड़ा नहि रहै हइ तऽ समयसँ जाइ हइ समयसँ आबै हइ रस्तामे सबेर सकाल गेल चलि आएल ओना चोर लफङ्गा बहुत रोड साइड आओरपर बौआइत रहै हइ सबचीज